ہاں ہم میراتھن کلاس کیے ہیں اور کرتے بھی ہے کیونکہ ہم ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم نیٹ کا ایگزام دیں گے تو اس کے لیے ہم خان سر کا آنلائن کلاس جوائن کیے ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور سر اکثر ہی میراتھن کلاس کرواتے ہیں جس میں ہم حصہ لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ میراتھن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے کبھی تو میراتھن چھ گھنٹے کا ہوتا ہے کبھی نو گھنٹے کا ہوتا ہے کبھی بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے یا کبھی چودہ گھنٹے کا ہوتا ہے پندرہ گھنٹے کا ہوتا ہے کبھی تو ہم میراتھن بھی میراتھن میں حصہ لیتے ہیں اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے اس میں ہماری تیاری اچھی ہوتی ہے اور تجربہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ میراتھن میں شروع سے انت تک پورے چیپٹرس ختم کیا جاتا ہے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے